हैलो तुस शिवाए रेस्टोरेंट कलर उधमपुर थमां बोल्लै दे ओ में जखैनी उधमपुर थमां बोल्लै नी आं मेरा नाम ममता देवी ऐ ते मैं इत्थें रूम लेइयै कराए उप्पर रौह्नी आं ते में इत्थें वूमेन कालेज च पढ़ै करनी आं में अज्ज अज्ज गै घरै दा आई आं में इसलै बड़ी थक्की दी आं ते मिकी बड़ी भुक्ख लग्गी दी ऐ ते में सुनेआ ऐ थुआड़े रेस्टोरेंट च मोमोज ते न्यूडल जेह्ड़े न ओह् बड़े फेमस च मोमोज न होर में एह् बी सुनेआ जे थुआड़े रेस्टोरेंट च बाकी रेस्टोरेंट कशा बीह् परसेंट जेह्ड़ा ऐ घट्ट रेट चलै दा ऐ ते मै इसलै बड़ी थक्की दी आं बड़ी भुक्ख लग्गी दी मिकी में इसलै अपने खाने आस्तै नेई बनाई सकदी आं होर थुआड़े रेस्टोरेंट च बी नेई आई सकदी आं इस करी मै चाह्नी आं जे में ज्यादा मैंह्गियां चीजां बी नेई खाना पसंद करनी में चाह्नियां में इक प्लेट मोमोज ते इक प्लेट न्यूडल दी जेह्ड़ी ऐ थुआड़े रेस्टोरेंट चा आर्डर करै नी आं कि तुस मिकी एह् दस्सो जे तुस मेरी इक प्लेट मोमोज दी ते इक प्लेट न्यूडल्स दी जेह्ड़ी ऐ एह् दो बजे दे पैह्लें पैह्लें उधमपुर जखैनी मेरा रूम ऐ ते इत्थें तुस मिकी पजाई सकदे ओ क्या दो बजे दे पैह्लें पैह्लें